पहिले तऽ साँप जानवर सब काटि लै छलै मतलब साँप सब काटि लै छलै तऽ झाड़ फूँक करबाबै छलै पहिले आओर कते तऽ इंसान झाड़ फूँक मतलब जाइत जाइत तऽ ओ मरि जाइ छलै ला जाइते जाइते मरि जाइ छलै आओर जहरीला साँप जे होइ छै उ काटलासँ तऽ तुरत मरि जाइ छै फिर भी कोनो कोनो साँप होइ छै जे मतलब थोड़ा देर मतलब बिख रहै छै तऽ उ झाड़ै छै तऽ मतलब ठीक हो जाइ छै आब तऽ मतलब डॉक्टर आब तऽ डॉक्टरके पास उपचार आबि गेलै हन आब काटै छै मगर साँप तऽ सबके काटै छै तऽ डॉक्टरके पास जाइ छै हॉस्पिटल जाइ छै अपन हॉस्पिटलमे जाइ छै अपना उपचार होइ छै तऽ किछु दिनके बाद ठीक होइ छै फेर दबाइ तबाइ लिखै छै लिखै छै लिखै छथिन डॉक्टर तऽ ओ ठीक हो जाइ छै आओर साँपके मतलब काटै छै तऽ ओकरासँ हमरा सभके बचबाक बचबाक चाही किएक की ई सब बहुते खतरनाक जानवर होइ छै बार बार मतलब काटि जान मतलब जमन जानघातक रहै छै मतलब जान जान भी जा सकै छै मतलब आओर भी जानवर सब रहै छै जे काटि लै छै मतलब शेर बाघ मतलब जहाँ देखियौ आओर भी बहुत ही जङ्गल जङ्गलमे जानवर सब रहै छै जकरा काटलाके बाद ओसब आओर मरि जाइ छै आओर हमरा तऽ भगवानके कृपासँ अभी तक किछु मतलब हमरा सबके गाँवमे ओतऽ एगो लेडीजके साँप काटि लेने छलै तऽ उ मरि गेलखिन आओर जाइत मतलब हॉस्पिटल जाइते जाइते मतलब मरि गेलखिन उ एकदम बिखवला साँप छलखिन छलै जे हुनका काटलकै तऽ एकदम मरि मरि गेलखिन उ आओर जाइते जाइते मतलब जाइते जाइते उ हॉस्पिटल जाइते जाइते आओर मरि गेलै एगो हमरा भैयाके मतलब आस पड़ोसके जे छलखिन आस पड़ोसी हुनको एगो काटने छलै तऽ मतलब डॉक्टरके पास गेलै तऽ हुनका मतलब इलाज अच्छासँ भेलै तऽ दू तीन दिन मतलब बिख तऽ हटि गेलै फिर भी बिख फिर भी दू तीन दिन रेस्ट करलखिन उ अपने दबाइ सब खेलखिन तऽ ठीक भऽ गेलखिन आओर अच्छा अच्छा यही रहत जे हमरा सबके जानवरसँ बचबाके लेल सतर्क रही जानवर सबसँ अच्छा रहत आओर आओर तऽ जानिते छी जानवरके बारे मतलब ओकरा सबसँ बहुत अथी होइ छनि